کیا آپ کچھ اہم تحریک ہے جی گاندھی جی نے کچھ کئی اہم تحریک چلائی تھی گاندھی جی نے دانڈی مارچ برطانوی نمک قانون کو چیلنج کیا اور غیر ملک کو کپڑوں کا بائی کاٹ کیا گاندھی جی نے غیر ملک کو کپڑوں کا بائیکٹ جی مسلمان بہت سارے تکلیف دیا کرتے تھے انگریزوں نے جی ہندو مسلمان کو اتحاد کو فروغ دیا گیا ہندو مسلمانوں میں ایکتائی کی گاندھی جی نے کئی سارے تحریک دی جیسے دانڈی یاترا گاندھی جی دانڈی یاترا کیا کرتے تھے اور اس میں کئی سارے تحریک چلایا کرتے تھے ستیہ گرہ ان کا بھی ان کا یہ بھی تحرییک تحریکِ عدم یہ بھی ان کا تحریک تھا تعاون سودیسی تحریک تعاون تعاون سودیسی مطلب دوسرے دیش سے تعاون کیا کرتے تھے مدد کیا کرتے تھے اور یہاں انگریزوں نے مسلمانوں کو بہت طرح سے ستایا پریشان کیا تحریک ختم کرنے کے لیے آزادی دلانے کے لیے گاندھی جی نے بہت طرح کے کہ کچھ اہم تحریک یاد بھی ہے اور کچھ نہیں بھی ہے وہ یاد کر سکتے ہیں مہاتما گاندھی نے بہت بڑے نترتو میں کام کیے